ہمارا پسندیدہ گانا تو پاکستانی گانا ہے لیکن میں سب سے جادہ نعت سنتی ہوں مجھے نعت بہت پسند ہے گانا بھی سنتی ہوں پاکستانی مجھے گانا گنگنانا بہت اچھا لگتا ہے میرا پسندیدہ نعت حسبی ربی جل اللہ ہے مجھے وہ بہت پسند ہے پاکستانی گانا بھی مجھے بہت پسند ہے اسے میں گنگناتی رہتی ہوں میرے گھر والے بھی بولتے ہیں کہ یہ ہمیشہ گاتی رہتی ہے کوئی کام نہیں ہے لیکن میں کیا کروں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں پڑھتی ہوں یا سفر کرتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے گنگنانا میری دوست لوگ بھی کہتی ہے یہ کتنا گانا گاتی ہے پتہ نہیں اس سے اس کا کیا ہوگا لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن کوئی کبھی بڑائی بھی کرتی ہے تو کوئی برائی بھی کرتی ہے لیکن مجھ سے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے میں گاتی ہوں مجھے بہت پسند ہے گانا اس لیے مجھے نعت بھی بہت پسند ہے نعت سننے سے مجھے سکون ملتا ہے پاکستانی گانا اس لیے پسند ہے کیونکہ اس کے گانے میں اردو لفظ رہتا ہے اس لیے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں مجھے پاکستانی گانا اور نعت پسند اس لیے ہی ہے اس لیے میں گنگناتی رہتی ہوں لیکن جس کو جو بولنا ہے بولنے دو مجھے تو اچھا لگتا ہے اس لیے میں گاتی ہوں اور میں گاتی بھی رہوں گی مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھ سے اس سے کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں میں اسے گاتی رہوں گی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس لیے ہمیشہ گاتی رہتی ہوں اور ہمیشہ گاتی رہوں گی